पहले के समय में काला फ़ोटो रहता था व्हाइट फ़ोटो रहता था अब है रंगीन फ़ोटो आता है फ़ोटो अब अच्छा लगता है अब रंगीन फ़ोटो आता है जैसे कपड़ा पहनेंगे वैसे आएगा फ़ोटो अच्छा हमें लगता है हमको फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है शादी पड़ जाए फिर भी हम लोग अच्छे लगता है फोटो खींचने में कहीं जाते हैं घूमने के लिए फिर भी फ़ोटो खींचते जरूर फ़ोटो खींचते हैं वहाँ बहुत अच्छा लगता है हमको खींचने में फोटो अच्छा लगता है पेड़ को पेड़ को खींचते है देवी देवता को फोटो खींचते हैं पेड़ पौधों को फोटो खींचते हैं पहाड़ी इलाका का फोटो खींचते हैं हमको बहुत अच्छा फोटो लगता हैं और जैसा होता है वैसा दिखाई देता है फोटो रंगीन फोटो मिलता है फ़ोटो बहुत अच्छा लगता है हमको बहुत खींचने में बहुत अच्छा लगता है फ़ोटो जैसे हमलोग कपड़ा पहनेंगे रंगीन जिस जिस तरीके के दिखेंगे उस तरीके का आएगा फोटो हमको फोटो खींचने में बहुत अच्छा लगता है फोटो बहुत अच्छी है तस्वीर बहुत अच्छी आती है पहले से बहुत अच्छी आती है तस्वीर बहुत सुंदर फोटो लगता है हमलोग घूमने जाते हैं तो जास्ती फोटो खींचते हैं ज़्यादा फोटो बहुत खींचते हैं